आं लेखा फरायनायाव आं क्लास फरनिफ्राय थानांदों क्सास फरनिफ्राय थानायनि काहानिया आं जोंहा नआव जानो गैयामोन जानो गैयै खस्थआव आं लेखा फरायनो मोनाखै गामिआवनो थानानै आं मालायनाव थानानै आं लेखा फरायनो मोनाखै दा जोंहा जोंनि न'खराव प्रब्लेमा ओरैबादि प्रब्लेम जादों जोंहा न'आव एसेबोआनो गैयामोन आरो दा बावहाय बिदिनो एखमबा सोरनावबा हाजिरा सोरनावबा बिदिनो रुवाथि थानानै आं फरायनो मोनाखै आंनि आइ आफाया आंखौ लेखा फोरोंनो हायाखै आं फरायनानै आं नाजागौमोन आरो आं फरायनो मोनो मोनबा आं ओरैबादि फरायगौमोन आं गोसोआ लेखा फरायनो थाखाय गोसो जादोंमोन नाथाय जोंना आइ आफाया आंखौ स्कुल फरायनो फोरोंनो हायाखै